हमारा अब तक तक अब तक का पसंदीदा खेल है लुकाछुपी हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ और पड़ोसी के बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं बहुत ढेर सारे बच्चे होते हैं अगल बगल के हम उनके साथ लुकाछुपी खेलते हैं लुकाछुपी में जो बड़ा रहता है जैसे हम बड़े हैं तो एक दुपट्टे से आँख बांध लेते हैं आँख को बंद कर देते हैं फिर बंद आँखों से छोटे छोटे बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर इधर से उधर घूम घूम कर पकड़ते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है बच्चे खेलते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है तो हम बच्चों के साथ खेलते हैं घर में अपने खेलते हैं मेरे भी बच्चे हैं उनके साथ खेलते हैं जिनके जिनके बच्चे आते थे सब बच्चे होते हैं हमारे गाँव में छोटे छोटे हम लोग उनके साथ खेलते हैं छोटे छोटे बच्चो के साथ लुकाछुपी का खेल उसमें ढेर सारे बच्चे होते हैं